हलो इहो छा स्विगीअ जो नंबर आहे मूंखे कंप्लेन करिणी आहे त जीअं मां ऑडर कयो आहे त मुंहिंजो ऑडर मूंखे मिलियो कोन्हे ऐं इअं नाहे की मां अॼु ई ऑडर कयो आहे पर हमेशह मिली वेंदो आहे पर अॼु ई न मिलियो आहे पर इअं डिले थींदो ऑडर त मुंहिंजो कीअं हलंदो मुंहिंजे जे घर में महिमान वेठा आहिनि उहे हली वेंदा मूंखे तकलीफ़ थींदी तव्हां थोड़ो ध्यानु ॾियो हिन ॻाल्हि ते या त अगरि जाम डिले थिए थो त भले मुंहिंजो ऑडर कैंसल कयो या स्विटी तव्हांजे जेको वेब साइट आहे हुन ते मां कंप्लेन कयां थी ठीकु आहे प्लिस थोरो महिरबानी करे हिन ॻाल्हि ते ध्यानु ॾींदा वधी वधीक महिरबानी